हैलो मैम आप आप मंगल ज्वेलर से बात कर रही हैं जी हमको हमारे घर पे शादी है तो उसके लिए ज्वेलरी वगेरह बनवाना था तो आपके यहाँ पर कौन सी कौन कौन सी डिजाइने अवेलेबल हैं और किस प्राइस तक अवेलेबल है क्या आप बता सकते हैं हाँ मैम डिजाइन तो थोड़ी हेवी भी चाहिए और थोड़ी सिम्पल सी चाहिए जो दिखने में थोड़ी सी फैशनेबल लगे पर उतनी ज्यादा आउटफिट भी नी लगे कि देखने वाले इंसान को पसंद नी आए थोड़ी सी सिम्पल भी चहिए एण्ड अच्छी चहिए तो क्या प्राइस तक मिलेगा आपके यहाँ के जोड़े जी मैम आप मेको डिजाइन व्हाटसप कर देना तो जो भी हमको ठीक लगेगा सब तो हम आपको बता देंगे के हमको ये विजिट चाहिए तो डिजाइन से आप बनवा देना हमारे लिए हमको जूलरी सी चाहिए नेक्लिस चाहिए और बिंदी वगेरह और नेट जो आती है वो और झुमके हाँ मैम ये नंबर मेरा ही है जी मैम थैंक यू जी मैम थैंक यू और मैम ये पूछना था कि आपके यहाँ की जूलरीस वगेरह मतलब सारी डिजाइन में मिल जाती है जो हमको चाहिए होती है वो प्राइसेस ज्यादा तो नहीं लेते

हाँ मैम हमको जूलरीस भी चाहिए थी इसकी

जो शादी के हिसाब से वो रेती है ना जूलरिस वगेरह जो दुल्हन के लिए होते हैं वो जूलरिस चाहिए थी ठीक है मैम थैंक यू